بھارت میں میری پسندیدہ ریاست کشمیر ہے کشمیر کو دنیا کے جنّت کہا جاتا ہے کشمیر میں ہر طرح کے میوے پھل فروٹ پائے جاتے ہیں سب سے بڑی چیز کشمیر کا موسم اور پرلطف فضا ہے اسی وجہ سے دنیا کے گوشے گوشے چپے چپے قریے قریے سے لوگ کا ایک سیلاب امڈ کر سیحات کے دنوں میں کشمیر کا رخ کرتا ہے بہت سارے لوگ کشمیر کی دیدار کشمیر کے آب و ہوا سے پرلطف ہونے کے لیے وہاں جاتے ہیں بسا اوقات کئی ہفتے وہاں قیام پذیر ہوتے ہیں ٹھہرتے ہیں پرلطف ہواؤں سے اپنے آپ کو راحت محسوس کرتے ہیں وہاں کے رنگ برنگے زرق برق چیزوں سے مستفید ہوتے ہیں میوے کا استعمال خاص طور پر سیب اخروٹ اور دیگر غذائیں بہت ہیں سستے قیمت میں اچّھا ملتی ہیں اچّھی ملتی ہیں جس کے وجہ سے بہت سارے لوگ کشا کشاں جاتے ہیں کشمیری باشندوں کے اخلاق و اطوار رہن سہن دوسروں کے ساتھ رویے سلوک و برتاؤ اور پیش آنے کا طریقہ بھی اچّھا اور بہت بہترین خیال کیا جاتا ہے بہت سے لوگ وہاں سے لوٹنے کے بعد اور واپسی کے بعد اپنے سفرنامے اپنی یادوں اور باتوں میں کشمیر کے لوگوں کے حسنِ سلوک ان کے کارکردگیوں ان کے اخلاق ان کے کردار اور پھر وہاں کے یہ ہے کہ آپسی اخوت و محبت اور بھائی بھائی چارگی کے ماحول کا ذکر کرتے ہیں کشمیر ہر اعتبار سے ایک خوبصورت شہر ہے جس کی وجہ سے ہم وہاں جانا پسند کرتے ہیں وہاں کا سفر میرے لیے یقیناً تاریخی اور بہت ہیں یادگار سفر ہوگا